दसे हैनांगौ बे दंखलनि दैखौ दंखलनि दैयालाय मासे बबाव नांगौ बबाव नाङा जेरावबो नांगौ बेजोंनो थोरसि लथा सुयो बेजोंनो माइरं दैरं सुयो बेखौनो लोङो ओमफ्राय बेजोंनो सिबो सुनांगौ जायो गाथोन गैयाना जोंहाथ' दा खाथियाव बे खलनि दैजोंनो गासैबो खामानिखौ मावजोबनांगौ न' लिरबाबो दै बुरजा नांगौआव बे खलनिखौनो होनांगौ जिरै जिरै थोआगौमायनि बेखौ जिरनानै बाहायबाय थानांगौ होबाय थानांगौ बिदि नङाबानो जाया दैखौ जेरावबो नांगौ आरो खल गैयाबाबो बबाव मोननो आजिखालि दैखरबो गैखाला बे खलानोजोबसै बयनाबो खलखौनो लाजोब्बाय बाहायजोब्बाय बयबो दैखर जिनिसानो गैखाला